बर' रावनि आरो बर' बाहायनाया समजों लोगोसे इसे सोलायनाया जाबाय एरैबायदि जों स्कुलफोराव बर' मिडियामजों बर' फरायनो मोनामोन गुबुन रावजोंसो फरायनांगौमोन दानि जुगाव बर' रावजों फरायनो मोनबाय जेनबा इउनिभार्सितियावनो होन हाई स्कुलावनो होन हायार सेकेन्दारियाव होन बर'जों फरायनो मोनबाय गोदोनि जुगावथ' बर'जों फरायनो मोनामोन मालायनि माने हारिनि गुबुन रावजोंसो फरायनांगौमोन बिनिखायनो जों दानियाव जुगाव गावबा गाव हारिनि नि रावजों फरायनो मोनबाय फरायनो मोन्नानै जों मोजां मोजां गेदेर गोलावबो जानो हादों साख्रि सा साख्रिबो लानो हानाय जादों ओं साख्रि लानानै जों मोजां मोजां आं गेदेर गोलाव जादों गेदेर गोलाव जानानै जों फरायनो रोङै रोङै एबा देरनो रोङैफोरखौबो जों फोरोंनानै फोरोंनानै लिरनो फरायनो रोंनाय खालामनो हाबाय गावबा गाव रावजों मोन्नो हानायखाय बेनिखायनो जों बर' रावखौ फरायनो मोन्नायजों जेसे हागौ एसे फरायनांगौ बिनिखायनो फरायालासेनो थानाङा उन्दै समाव बिमा बिफाफोरा मोजां मोजाङै फोरोंनांगौ फोरोंनानै गेदेर गोलाव जाहोनांगौ रोङैफोरखौ फोरोंनांगौ फोरोंनानै रोङैफोरखौ रोंहोनानै हरनांगौ स्कुलफोराव जाहाथे मोजाङै मोजां मास्तारफोरजों अनजायो अनजायो उनफोराव मोजां मोजां गोख्रों आराम एरैनो हायो परिख्खाफोराव मोजां मोजां लेरहैनो हाथों बेनो नफ्राव मोजां मोजां फरायना हरनांगौ बिमा बिफाफ्रा बर' रावजों फरायनो मोनखाबाय बिनि गोदोनि दिनावथ' बर' रावजों फरायनो मोनामोन मोन मानोना गुबुन रावजोंसो फरायनांगौमोन फरायनांगौमोन बेनिखायनो गोदोनि दिनाव बांसिनानो फरायामोन बिदिनो सोरनावबा रुवाथि थानाय नफोराव लावखार थानाय दाहोना थानाय बिदिसोमोन गोदोनि जुगाव दानि जुगाव बिदिखौ नुनो मोनला दानि जुगाव बयहाबो बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायखौ बयबो मोजां मोजांयै फोरोङो बिनिखायनो बयखौबो फोरोंनायनि थाखाय सुबिदा होयो बर' रावजों बिनिखायनो बिमा बिफाफ्रा मोजां मोजां फोरोंनांगौ जाहाथे फोरोङालासेनो थानो नाङा गोदोनि जुगावसो फोरोंनायखौ दोन्थ'नानैबाबो दावखारोन्दा होनानै रुवाथिआनो दोनहरोमोन दानि जुगाव बिदि खालामला बर' रावजों फरायनो मोनखाबाय बांसिन साय बांसिन फरायनांसिगौ बिनिखायनो जोङो फरायालासेनो थानाङा फरायनांगौ हाई स्कुल आरो माब हाई स्कुल होन हायार सेकेन्दारि होन गासैबो बर' रावजों मोनजोब्बाय दानि जुगाव फरायालासे थानांला फरायनांगौ गासैबो उन्दैनिफ्रायनो फरायनानै जोबजासिम जिउ जोबजासिम फरायनो हायोबा साबायखर थायो बिनिखायनो गेदेर गोलावबो जानानै जों माबा बुहुमखौ नायनांगौ बिनिखायनो जों बयखौबो साबायखर हरो